तऽ चायपत्ती दैत छियै चायपत्ती जब खधकि जैत छै चीनी दैत छियै चीनी खधकि जैत छै चाय दुनू खधकि जाय छै तऽ भए जाइत छै तऽ ओकरा उतारि दैत छियै ताहिके बाद हम चढ़ाबैत छियै भातके डेकची ओकरा ओहिमे डेकचीमे पानी दैत छियै पानी लानिके गरम भए जाइत छै पानी ताहिमे चावलक बहुत रगड़िकऽ आठ नओ पानिसँ धोकऽ ओहिमे चावल गिराबैत छियै चावल गिरायकऽ दू बेर तीन बेर लारैत चारैत छियै भातकऽ देखैत छियै भए गेलय तऽ ओकरा भतपसौना लयकऽ ओकरा पसबैत छियै पसायकऽ एक दू बेर उझकाय कऽ उतारिकऽ राखि दैत छियै ताहिके बाद हम दालिके डेकची चढ़ाबैत छियै दालिके डेकचीमे पानी दैत छियै पानी गरम भए जाइत छै ओहिमे दालि गिराबैत छियै दालि गिराके कनी खधकि जाइ छै ताहिमे नीमक गिराबैत छियै ताहिके बाद हरदि गिराबैत छियै ताहिके बाद मिरचाइ दैत छियै मिरचाय दयके बाद तब नीमक आ प्याज भै जाइत छै ओकरा मिलबैत छियै मिलाकऽ ओहिमे तब लहसुन दैत छियै जीरा दैत छियै तेजपत्ता दैत छियै सुखलाहा मिरचाइ दैत छियै ओहिमे लारिचारिकऽ भए जाइत छै तऽ दालिमे तड़का लगाकऽ राखि दैत छियै ताहिके बाद हम की कहय छै हम सब्जीके लोहिआ चढ़ाबैत छियै ओहिमे लोहिआ चढ़ाकऽ लोहिआ गरम भए जाइ छै ताहिमे तेल दैत छियै तेल जब धीप जाइत छै तऽ ओहिमे प्याज काटिकऽ दैत छियै कचका मिरचाइ दैत छियै कचका मिरचाइ दयकऽ प्याज दैत छियै तेजपत्ता दैत छियै झोलि झाइलकऽ पाकि जाइ छै ताहिमे सब्जी दैत छियै सब्जीकऽ झोलि झैलकऽ झोल लागि जाइ छै ताहिमे नीमक दैत छियै हरदि दैत छियै धनियाके मसल्ला आ मिरचाइ हरदि दैत छियै तब लारि चारिकऽ झाँपि दैत छियै झाँपिकऽ सीझ जाइत छै ओहिमे पानी दैत छियै पानी खधकि जाइ छै तब ओहिमे आँच लगैके बहुत सुखि जाइ छै तब ओकरा उतारि दैत छियै